سلام ہاں ہاں بولیے کیا بات کرنی اچھا اچھا مل تو جائے گا کیسا چشمہ چاہیے تو اس کا پوائنٹ اوائنٹ ہے کہ نہیں کہ کتنا پوائنٹ کا لگے گا آپ کو ڈاکٹر سے تو مل جائے گا ڈوک ڈاکٹر سے دکھایا ہے دکھا لیجیے پہلے آ دکھا کے ہاں سنیے سنیے نا ڈاکٹر سے دکھا لیجیے کتنا پوائنٹ کا کون سا آنکھ ڈیمیج ہوا ہے نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے کون سا مطلب کون سا پوائنٹ کا بات ہو رہا ہے کون ایک منٹ مطلب کہ چشمہ جو لگائیے گا تو کتنا پوائنٹ کا لگوائیے گا ہوں بولیے دے دوری ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے مل جائے گا مل جائے کب دوکان پر آپ آ رہے ہیں بولیے اچھا ایک بات سنیے نا ہلو ڈاکٹر سے آپ مطلب کہ آنکھ کو دکھایا تھا دیکھا لیا ہے نا سارا پرجا ہے نا پرجا ہے نا ہاں کتنا پوائنٹ کا گلاس لگے گا اس میں چشمے کے اندر ٹھیکے ہے تو آپ جو ہے نا

ہاں آ جائیے ہاں ایک بات سن لیجیے ہمارے پاس جو ہے نا چشمہ کا جو جو بتا رہے ہیں آپ تو وہ کم سے کم دو ہزار سے نیچے نہیں ہے دو ہزار سے اوپر تک کا ہی چشمہ ملے گا آپ کو اس لیے آپ کو

مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے مل جائے گا شکریہ